की समाचार छै रे फोटो विवाह शादीमे फोटो जे कैमरासँ घिंचली रहए ओ कैमराके की भेलहु फोटोके रे

फोटोके विवाहमे जे घिचलियै ने ओ कैमराके फोटो ओ फोटो बनाबै फोटो बनाए कऽ जे छै ने एल्बम बना बनाबै एल एल्बम फोटो लगाबै घरमे लगाबै ओसभ फोटोके जे छै मे काम दै छै पुराना नाया देखै छै ओ मे एल्बम मोबाइलसँ फोटो घीँचै छै आओर आइ काल्हि नाया जमानाके डिजिटल भए गेलैए डिजिटल फोटोसभ बनै छै मोबाइलसँ बनबय एल कई तरहके एल्बम बनि जाइ छै जे मर्जी से होइ छै आओर मूड़न तूड़नमे भी फोटो घिचाबै छै जे भी पर्व त्योहारमे होइ छै इहो सभमे घिचाउ घिचा लै छै फोटोसभ समाजमे नही तऽ कैमरामैनकेँ लाबि कऽ फोटो घिचाबै छै हँ आ नहि सस्तामे होइ छै अपना मोबाइलेसँ फोटो घीच घीच लै छै ओहोसँ थोड़ा बहुत जखनि निकालय लेल चाहै छै निकालि लै छै कैमरामे लेकिन शादी विवाहमे कऽ उएह कैमरामैनकेँ बोलाए कऽ फोटो लेल जाइ छै ओ मे एकदम लाइट रहै छै बढ़िआँसँ बढ़िआँ फोटो होइ छै साफ सुथरा निकलल ओमे फोटो मूड़न भेलै कोई भी फंक्सन भेलै बड्डे भेलै कई तरहके फंक्सनमे फोटो घीचल जाइ छै कैमरोसँ घीचै छै कैमरामैनके बोलाए कऽ ओ बड़का ओहोसभ बनै छै घिचाबै छै फोटो हम अपन शादीमे के फोटो घिचलियै रहए कैमरामैनकेँ बोललियै रहए फोटो बनवालियै रहए लागि गेल रहै दस हजार टाका हँ फोटो घरोमे छै अभी हमरा जब जी देखयके मोन होइ छै देखै छियै शादी विवाहके काफी दिन भए गेलैए तऽ आब बच्चो भए गेलै पन्द्रह सालके फोटोके फोटो घीच कऽ राखने छियै छौड़ा सभके बड्डेमे फोटो जे घिचलियै ओहो छै बड्डेके फोटोसभ छै मूड़नके फोटो छै कई तरहके फोटो छै आइ काल्हि हर चीजमे फोटो फोटो कैमरासँ फोटो लेल जाइ छै फोटो बनायल जाइ छै आब तऽ बहुत छै छै सस्तामे काम निकलि जाइ छै मोबाइलसँ फोटो भी निकालि निकालि कऽ लोक बनाए लै छै आओर की करनाइ छै हमर भाइयोके फोटो छै हमर भाइयो घिचलकै रहए फोटो शादीमे ओहो फोटो छै